एक किताब छै जे अहाँके अभी धियानमे नहि छै एक आदमी रहै जेकि एक एक व्यक्तिके एक बच्चाके तऽ ओकरा ओ भिखारी ओ भीख माँगै रहै भीख माँगै रहै तऽ ओकरा ओ बच्चाके ओ व्यक्ति एक सौ रुपैआ देलकै ओ ओकरासँ बोललकै जे बेटा कोइ बिजनेस कर लो करै तब ओ बिजनेस करै लागलै ओहि एक सौ रुपैआसँ बढैते बढैते पाँच हजार दस हजारपर गेलै दस हजारपर गेलाके बाद जे छै वएह एक आदमी जे छै एकदिन फेर ओकरासँ फलके जरूरत पड़लै फल लेबेलए दोकानपर गेलै दोकानपर गेलै तऽ फेर वएह बच्चाके देखलकै तऽ वएह बच्चा जे छै ओकरा वहाँसँ दोकानपरसँ बाहर निकलिकऽ ओकरा परनाम करलकै आओर कहलकै ओकरा जेकि जे तोरे देन छऽ जेकि हमे यहाँ तक आज पहुँचलिए आओर एक हजारसँ जे छै आज एतना तकके सफर तै करलिए से आओर ओ आगे तब ओ आदमी कहलकै जे आओर आगे बढ़ो आओर आगे बढ़ो आओर जो जे भी मदद लागतौ हमरासँ तोँ लए लिहेँ आओर सब ठीक